हम जे छै से अठाइस तारीखकेँ अपन गाम पालीसँ जे छै दरभंगा जाय लेल चाहै छी जाय लेल चाहै छलहुँ ओहिके लेल जे छै से एगो कैब हम बुक कयलहुँ जेकि आर्या गो नामसँ बिहारमे जे छै से बहुत ज्यादे प्रसिद्ध यए जेकि दरभंगेसँ अहाँके जे छै से चलै छै ई जे छै से अहाँके एगो ऑनलाइन एप्पके माध्यमसँ चलैए जाहिसँ अहाँ जे छै से अहाँ जे छै से अपन एड्रेस दऽ दियौ जे अहाँकेँ कतयसँ कतय तक जायके यए ओहिके लेल दए दियौ ओहिके बाद जे छै अहाँकेँ बता देत जे एतेक एना एतेक रुपैआ लागत अहाँकेँ आ ओहिके बाद जे छै से अहाँ कए कए बजे अहाँकेँ निकलयके यए अपन घरपर सँ ओ अपन डेट तारीख समय से सेहो दए दियौ आओर जे छै से जेनाकि हमरा जे छै से चारि पाँच आदमी छी हम अपन परिवारमे एतेक आदमी हम यात्रा करय लेल चाहि रहल छी आओर जे छै से की केना हमर जे छै से चार्ज लगतै ओकर तऽ से से बात जे छै से बताए दियौ आओर जे छै से आ कतेक आदमी बैस सकै छी आ कए कए बजे गाड़ी खुलतै हमर घरपर सँ समय सारणी कनि ओहो समय सारणी बताए दैतहुँ तऽ ओसभ ओसभ चीज बढ़िआँ रहितै आओर इएह बात कयलहुँ हम ड्राइवरसँ